प्रोडक्ट हांवें घेतिल्लो शेविंग क्रीम शेविंग क्रीम म्हटल्यार तुका कितें सांगूं पयलीं हांव केन्ना एक्च्युअली शेविंगूच चड करिनाशिल्लो जेन्ना हांव हेअर कटींग करतालो म्हजें तेन्नाच हांव शेव करतालो आनी येतालो बट आतां कितें जालें की हांवें अॅडवर्टायज पयलो ऑनलान पळयलो आनी चॅक केलें की शेविंग क्रीम बरोबर आयला सो हांवें जिलेटाची एक शेविंग फोम घेतलें म्हाका फोम घेतलो आनी हांवें तो घेवून आयलो हांव जस्ट ट्राय करया म्हटलें घरा कडेन आतां हांव शेविंग करतलो सो जेन्ना हांव ती घेवन आयलों आनी पयलें हांवें बिश्टें मातशें तोंडाक उदक लायलें आनी तो फोम लायलो आवयस तुका कितें सांगूं फोम लायतकच इतलें थंड दिसलें म्हाका फेसाचेर सामकें एकदम की कांयच अशें हार्डनस असो कांय येवुना म्हाका सामकें अशें सोफ्ट सगळें रोखडेंच हांवें तेजो फोम लावून दवरलो सगळें म्हाजें तोंडाक थंड दिश्टी पडलें आनी रोखडेच मागीर हांवें शेविंग ब्लेड घेतली आनी हांवें स्टार्ट केलें काडपाक खाड म्हजें सो खाड काडटां काडटां सुद्दां म्हाका कांयच अशें दुखपाक बीन तशें कांय हें जालें ना म्हाका दुखूंक ना प्लस कितें जालें सांग पळोवया बरें थंड दिसपाक लागलें ना जाल्यार कितें कितें जाता ब्लेड सारकी करकरीत ओडटा आनी मागीर थंयसर बेश्टे रगत येल्ल्या भाशेन तुका एक फील जाता पूण तशें म्हाका कांयच दिसूं ना तशें हितून म्हाका सामकें एकदम सामकें कूल दिश्टी पडलें कांयच प्रोब्लम जावुना सो हो प्रोडक्ट आशिल्लो जिलेटाचो हांवें यूज केला पळय तेज्या नंतर आनी हांव मागीर फक्त थंय वतालो म्हाल्या कडेन केंस मारतालो आनी येतालो आनी शेविंग चडशेंच हांव घरा कडेंच करतालो आजून सुद्दां हांव शेविंग घराच कडेन करता प्लस एक्च्युअली म्हाले आसा ते थंयसर साठ रुपया सत्तर रुपया घेता फोमाचें शेविंग करपाक पूण हांव आतां घरा कडेन म्हागेलें कितें देडशी रुपयांचो प्रोडक्ट हाडलेलो हांवेन ते देडशे रुपयान म्हागेलें सगळें जाता ओल्मोस्ट एक म्हयनो भर सुमार म्हाका प्रोडक्ट येता तो आनी इतलें बरें तुका सांगू की इतली बरी फील येता शेविंग केलें म्हणटकच बरें दिसता एकदम फील आनी तुजो ग्लो येता फेसाचेर सो म्हाका खरोच प्रोडक्ट आवडलो हो